हँ हमरा घरमे जे छै ने आयुर्वेदिक जड़ी बुटीके बेसी उपयोग होइत रहै छै जेनाकि काढ़ामे अदरख आओर तुलसी लॉन्ग ई सभ दे कऽ काढ़ा बनै छै खासी कम हुए इएह सभके जे छै जेनाकि कपार दुखाइत रहै छै वएहमे जड़ी बुटी तुलसीकेँ जे छै ने ओकरा रगड़िकऽ ओकर रस जे छै ने से निचोड़िकऽ माथामे लगेलासँ कपार दुखेनाइ ठीक भऽ जाइ छै इएह सभ छै हमरा सभके आयुर्वेदिक उपचार छै